हैल्लो हैल्लो हैल्लो हांजी हांजी हांजी हांजी अच्छा अच्छा हांजी सर ए सर केह् कुद्दर ऐ थोआड़ा स्कूल स्कूल चाहिदे टीचर यां कालेज च स्कूल बिच ते किद्धर ऐ थुआढ़ा स्कूल अच्छा अच्छा ते सर दस्सी ओड़ो मी किन्नी पे देगे फिर तुसे ठीक ऐ सर ते टाइम केह् रैह्ना ठीक ऐ सर ते दस्सी ओड़ो फिर कदूं तकर आं चलो ठीक ऐ सर पुज्जी आग्गे ठीक ऐ थैंक यू